थाणा ज़िले में घणेई गाडन आहिनि जिते ॿार बि खेल कुद करे सघंदा आहिनि ऐं वॾा पिणु उते वॉक करण वेंदा आहिनि जीअं त अने सपना गाडन आहे उल्हासनगर में ऐं ॿियो आहे गोल मैदान उते बि वॾा वञी वॉक बि कंदा आहिनि ऐं इंजोय बि कंदा आहिनि तंहिं खां पोइ मूवीस ॾिसण लाइ अशोक थेटर अनिल थेटर सपना थेटर विनस थेटर इहे बि आहिनि ऐं हिते उल्हासनगर में कंवर राम चोक ते कंवर राम जो हिकु सुठो पुतलो ठहियल आहे हुते बि ॾाढो सुठो लॻंदो आहे